हेलो हलो बोलिए बोलिए बताए कौन कौन कैसे कैसे लेते हैं सफर

हमको तो लेना है सेब संतरा जो भी है उतना उतना महँगा स सस्ता आर नय दीजिएगा सस्ता आर नय दीजिएगा कितना कितना दीजिएगा एकाद दो के जी लेंगे तब कितना लीजिएगा आ ज़्यादा लेने क बाद कितना दीजिएगा है उतना नहीं कीजिए जन ज़्यादा कीजिए कितना कीजिएगा अच्छा अनारस कित कैसे देते हैं दो के जी लेंगे तो कितना दीजिएगा पाँच रुपया कम कितना बोले दाम नहीं कम से कम पच्चीस तीस रुपये दीजिएगा तो ओ ताज़ा और है फल ओ तब तो कम कीजिएगा कुछ कितना कम कर दीजिएगा तइयो हमको लेना है

तब पाँच छः के जी लेंगे तो कैसे दीजिएगा कितना दीजिएगा बोलिएगा तब न कैसे रेट लगाते हैं कै आ सेब और कैसे देते हैं और आरो और दूसरा फल नहीं है

बेगूसराय में कहाँ